महर्षि पराशर महर्षि भृगु आदि जे महान ऋषि हिनका सबकेँ जे लिखल भृगु सन्हिता या पराशर सन्हिता एहि सबमे तारा आ ग्रहके विषयमे विशेष जानकारी अछि ले परञ्च सबसँ उत्तम जानकारी जे प्रमाणिक शास्त्र वैमानिक जे विमानसंँ बनल तऽ वैमानिक शास्त्र जे संस्कृतमे पद्मके रूप पद्मके रूपमे रचित अछि जे शास्त्रके रचना रामायणकालीन ऋषि भारद्वाज जी केलनि आ ओहि शास्त्रमे नवो ग्रह पर आ विभिन्न जगतम जगतके जे विभिन्न लोक लोकान्तर ओहिमे भ्रमणके वास्ते कोन विमान केहन विमान हेबाक चाही ओकर जे वर्णन ओहिमे रामायणमे जे पुष्पक विमानके वर्णन आओर अन्य विमानके वर्णन ओसब भारद्वाज ऋषि रचित ग्रन्थ प्रमाणिक शास्त्रमे अछि आओर उन्नीस सए बावनमे ई शास्त्र विख्यात भेल आ हम कहि सकै छी जे पूरा विश्वमे जे केओ आइ विमान बनेलथि जे देशमे आगू छथि जे नाम लै छथि ओ सभक भारद्वाज रचित वैमानिक शास्त्रके ही सिद्धांतके अध्ययन कऽ कए आ हमर भारतीय विद्याके बल पर ही बनेलथि आ हम भारतीय अपन शास्त्र पुराणके जे छै ओ देखैत रहलियै एहि रूपमे जे हँ किछु छी राखल छै आ ई सब जे छै से एना छै ओना छै आ एकैसवी सदीके भारतमे पुनः विमान वैमानिक शास्त्र या अन्य जे हमर शास्त्र ओकर तरफ हमर रुचि बढ़ल ई विदेशी सब बढ़ेलक तऽ वैमानिक शास्त्र एहिमे सबसँ आगू